मूंखे शुरूअ खां ई पढ़णु वणंदो हो पर आहिस्ते आहिस्ते मूंखे पढ़ण सां ई लिखण जो शौंक़ु थियो ऐं लिखंदे लिखंदे मां घणनि ई पेपर अखबारुनि में लिखणु लॻसि जेको बि दीमाग़ु में हूंदो हो उनखे हाली त ॿ लाइनियूं लिखी छॾींदी हुयसि पोइ घर में जेॾीमहिल वक़्तु मिलंदो हो या ॾिसंदी हुयसि की हाणे साम्हूं शांती आहे त उहो पन्नो कढी करे उनखे वधाइ करे उनमें जेके पंहिंजा वीचारु हूंदा हुआ उहो सभु लिखंदी हुयसि हूंअ ॾिठो वञे कोइ वक़्तु न हूंदो हो की सुबुह जो लिखजे या शाम जो या राति जो अहिड़ो कोइ वक़्तु न रहियो पर हा जेॾीमहिल बि दीमाग़ु में ॻाल्हि ईंदी हुई त उहो लिखी छॾींदी हुयसि अॼुकल्हि त सवलाई आहे जीअं दीमाग़ु में ॻाल्हि अचे थी त माण्हू मोबाइल में ॿ लाइनियूं लिखी करे छॾे थो ॾिए ऐं उनखां पोइ वेहि करे पन्नो ऐं पैन खणी करे पेंजो पैड उनमें लिखंदी हुयसि मूंखे थोरो लिखण जो शौंक़ु इहो हो की मूंखे संतनि ते जेके ॻाल्हियूं हूंदियूं हुइयूं न उहे मूंखे पढ़ण में मज़ो ईंदो हो ऐं उनखां पोइ मां लिखी करे ॿियनि खे बि ॿुधाईंदी हुयसि ॾींदी हुयसि मूंखे कोइ अहिड़ी आरामदायक जॻह न खपंदी हुई जिते मां लिखी सघां पर हा काई कंफर्टेबल आरामदायक जॻह ज़रूर ॻोल्हींदी हुयसि जंहिंमें लिखण में सवलाई थे छो जे वेहि करे सवलाईअ सां लिखजे त उनमें लिखण त वणंदो ई आहे गॾो गॾु थोरी राइटिंग बि साफ़ अची वेंदी आहे जंहिंसा साम्हूं वारो उनखे सवलाई सां पढ़ी सघे मूंखे शुरूअ खां ई पढ़ण सां गॾु लिखण जो शौंक़ु अॼु ताईं बरकरारु रहियो आहे